سمندر میں پکڑنے سے لے کر بازار میں بیچنے تک مچھلی پکڑنے کا طریقہ کئی مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مچھلی پکڑنا مچھلی پکڑنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے کچھ روایتی اور کچھ جدید ہے دوسرا مچھلی کو مارنا اور صاف کرنا مچھلی کو مارنا اور صاف کرنا بہت ضروری ہے مچھلی کو مارنے کے لیے عام طور پر اسے سر پر مارا جاتا ہے تیسرا مچھلی کو ذخیرہ کرنا مچھلی کو تازہ رکھنے کے لیے اسے سرد یا برف میں ذخیرہ کیا جاتا ہے سردی مچھلی کو خراب ہونے سے روکتی ہے چوتھا مچھلی کو بازار میں بیچنا بازار میں بیچنے کے لیے مچھلی کو پیک کیا جاتا ہے اور اسے بازار میں پہنچایا جاتا ہے بازار میں ملنے والی مچھلیوں کی کچھ قسم روہو سرمئی پاپلیٹ جھینگا بومل ہے